میرے لئے تعلیم اور تجربات کو حاصل کرنا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تعلیم نے میری صلاحیتوں کو بڑھایا اور مجھے دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد فراہم کی ہے تجربات نے میری شخصی ترقی کو بڑھایا اور میری معرفت کو گہرائی دی ہے تعلیم کے ذریعے ہم نئی معلومات حاصل کرتے ہیں دنیا کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی سمجھ پیدا کرتے ہیں تجربات کی طرف سے ہم مختلف مواقع اور مواقف کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں نئی سوچ اور تبدیلی کے مواقع دیتے ہیں یہ دونوں عناصر مل کر میرے لئے بنیادی ہیں جو میری زندگی کو معنوں و قدریہ سے بھر دیتے ہیں